टेक्नोलोजीचेर एक खूब प्रभाव केल्लो आसा कारण सोशल मिडिया आतां इतलो व्हड प्रमाणाचो वापर जाता जसो की म्हणजे एकूण गांवांतल्या काना कोपऱ्यांत सुद्दां आतां लोकां कडेन स्मार्ट फोन आसा आनी स्मार्ट फोनाच्या खातीर सोशल मिडियाचो प्रभाव खूब वाडलेलो आसा जशे की आतां आमचे बार बारकिले डान्सर्स जांकां क्लासीक वचपाक मेळना ना कश्यो डिफिकल्टी पडटा ते युटुबारसून आपलो खंयचोय एक नाच पळोवन घेवपाक शकता आनी ते प्रमाणे तांकां शिकपाक एक वेगळीशी उमेद मेळटा आनी आवड मेळटा जशे की आतां स्कुलान जे कोण व्हडले हाय प्रोफेशनल डान्सर्स कशे नाचता कशी तांची टेकनीक आसता सद्द्या स्कुलान खूब असो वापर जाता आनी फायदो असो दिसता आनी म्हाका तर दिसता की सोशल मिडिया खूब इनफ्लुयंस केल्लो आसा कारण जाय तशे कसले कसले डान्स आसा कितें ते दुसऱ्या प्रकारचे जशे फोक डान्स आसा ना कसले आनी वेगळे वेसटर्न आसा नाजाल्यार डिफरंट कल्चर डिफरंट देशांतले अशे तुका पळोवपाक मेळटा